हमारे ज़िले में बहुत सारे सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं जैसे कि हमारा एक प्रसिद्ध उत्सव है उसका नाम मारवाड़ महोत्सव है इस महोत्सव में मतलब हमारे जो क्षेत्र के जो राजाएं थे उनके जीवन शैली के ऊपर बहुत सारे संगीत बना कर हम वहाँ पर गाते हैं और वहाँ पर नृत्य करते हैं यह हमारा एक बहुत बड़ी महोत्सव है और अगर हम धार्मिक की बात करें हमारे यहाँ गण गणगौर कि एक पूजा होती है और इस पूजा में हम गण गोरी को पूजा करते कि हमारे गाँव में मतलब बहुत सारे का यहाँ पर वहाँ पर ऐसे गणगौर की मूर्ति रख के हम उसको उनको पूजा करते हैं ये एक बड़ा तयौहार की बात है हमारे लिए और हम वो मतलब बहुत अच्छे से मनाते हैं और अगर हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के बारे में बताएं बताएंगे तो हमें लगता है कि बहुत सारे जो अब अच्छे अच्छे लोग सरकारी और लोग हीरो हीरोइन भी मतलब यहाँ पर आते हैं और उनके आने से यहाँ पर बहुत सारे मेले वग़ैरह बस्ते है और हम ये भी एक त्यौहार की बात है और वहाँ पर नृत्य संगीत ये सब होता रहता है और और एक त्यौहार के बारे में एक अनोखा त्यौहार के बारे में बारे में बताऊंगी आप को कि बैतमार मेला बैतमार मेला में क्या होता है हमारे जो क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो रात में बाहर निकलती हैं और जो पुरुष लोग हैं और उनको बैत से मारती है ये एक अनोखा त्यौहार है आप मतलब ये वो अनोखा त्यौहार है लोग कभी जो लोग आते हैं ये सब सुन कर हैरान हो जाते हैं और कभी कभी हमारे यहाँ मतलब बाबा रामदेव का मेला और बहुत लोग उत्सव भी होता है हमारे यहाँ बहुत सारे मेला बहुत सारे उत्सव यह सब बहुत होते रहते हैं और हमारे यहाँ तो राजाओं की मतलब शासन चलता आ रहा है और हमारे जो सब जो मतलब त्यौहार और उत्सव हो रहा है वो पारंपरिक ढंग से हो रहा है मतलब हम पोशाक परिवर्तन मतलब हमारा जो राजाओं की पोशाक जो रानियां की पोशाक वो कैसे चलते वो कैसे खाते हैं तो ये सब मतलब इसको देख कर हमारे जो पोशाक हो गया हमारा खाना हो गया ये सब हम उत्सव में खाते हैं और पहनते हैं